खाना बनाने को लेकर हमारे परिवार में सभी लोग बहुत ही सावधानियाँ बरतते हें क्योंकि खाना बनाने में सभी आइटमों को समान मात्रा में मिलाया जाता है हमारे घर में खाना मुख्य रूप से हमारी माँ बनाती हैं जिसमें सबसे अच्छा खाना जो होता हैं बेह दाल बाटी चूरमा का होता है इसमें सबसे पले चून को छाना जाता है उसके बाद उसको गोदा जाता है और गोदने के बाद उसकी मोटी मोटी अंगरइया बना दी जाती हैं अंगरइया बनाने के बाद ओपरा लेकर के उनमें आँच जलाकर अंगारे बनाए जाते हें और जब अंगारे धीरे धीरे कम कम ठंडा होने लगते हैं तब उनपर उन बाटियों को रख दिया जाता है और रखने के बाद जब वो पूर्ण रूप से पककर के तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद उनको खल्लड़ में कूट दिया जाता है और उनका सॉफ़्ट छोटे छोटे दानों में परिवर्तित कर दिया जाता है ऊपर से उनमें घी रवा दाक किसमिस बादाम गोला आदि मिलाया जाता है फिर उनके गोल गोल लड्डू के रूप में बना दिए जाते हैं उसके बाद चूरमा बनकर के तैयार हो जाता है फिर दाल बनाई जाती है दाल में जैसे कि मूंग की दाल बनाई जाती है उसको बनाने के लिए सबसे पहले कूकर में पानी डालते है पानी जैसे जैसे गर्म होता जाता है फिर उसमें मूँग की दाल ऐड की जाती है दाल ऐड करने के बाद जब वो दाल सॉफ़्ट हो जाती है तो फिर उसमें नोन मिर्च नमक हल्दी लहसुन प्याज टमाटर मिला दिए जाते हैं फिर दो चार पाँच मिनट तक उनको गैस पर रखने के बाद वो बनकर के तैयार हो जाती है फिर बाटी बनाई जाती हैं और बाटियों को गैस पर बाटी मेकर में रखकर हल्की हल्की आँच में पका दिया जाता है इस प्रकार दाल बाटी चूरमा हमारे देश का और हमारे परिवार का लोकप्रिय खाना है इसे राजस्थान का शाही खाना भी कहते हैं क्योंकि दाल बाटी चूरमा सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक बहुत ही लाभदायक होता है कई त्योहारों पर दाल बाटी चूरमा के भोजन का आनंद लिया जाता है और लोग प्रेम भाव से इस भोजन का आनंद उठाते हैं